हमर नाम श्वेता कुमारी छै हम विकास नगर पूर्णिया से बोल रहल छियै हम पूर्णिया से पटना जाए ला एक कैब बुक करल रहिऐ आओर ओकरा लऽ हम एडवांस पेमेन्ट करने रहियै लेकिन किसी कारणवश हम ओहो प्लान कैंसिल करि रहल छिऐ इसलिए अहाँसँ निवेदन छै कि अहाँ हमर पैसा रिफंड करैके कष्ट करिऔ